ٹیکنالوجی اور ٹریلول انڈسٹری ایک ٹیکنالوجی آنے کے بعد بہت سارے فائدے اور بہت سارے کام آسان ہو گئے ہیں جیسے کہ ہم ٹکٹ بک کرتے ہیں آنلائن گھر بیٹھے آنلائن چاہے ٹرین کا ٹکٹ ہو چاہے ہوٹل کی بکنگ ہو چاہے

ایرو پلین کی ٹکٹ ہو گھر بیٹھے ہم بک کرتے ہیں اور یہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے آسانی سے بکنگ ہو جاتی ہے اور دوسری چیزیں بکنگ ہو یا ریٹنگ ہو ریٹنگ چیک کرنا ہو یا بس ٹرین کی دستیابی چیک کرنا ہو یہ سب آنلائن سے ہو جاتا ہے آنلائن آنے سے بہت ساری سہولتیں ہیں جیسے کہ ہم نیٹ بینکنگ بھی گھر بیٹھے کر لیتے ہیں آنلائن سے اپنے فون موبائل فون پر ہم اپنے ٹرانزکشن کر لیتے ہیں جیسا کہ اب ہمارے اکاؤنٹ سے ادر دین دوسرے دوسروں کے اکاؤنٹ کو ہم کیش ٹرانسفر کرتے ہیں اور ہم اپنے چیکنگ بیلنس چیک کر لیتے ہیں اور ڈیبٹ ہوا کریڈٹ ہوا سب فون پہ ہم چیک کر لیتے ہیں یہ بہت بڑی سہولت ہے اور سہولت یہ ہے اب گوگل پے آ گیا ہے گوگل پے پے ٹی ایم وغیرہ وغیرہ تو پہلے کیا تھا ہم آنلائن کرے تو کسی کا اکاؤنٹ نمبر لے کے ہم اپڈیٹ کرنا ہمارے فون پہ آنلائن جا کے انٹرنیٹ بیکنگ میں پھر دو دن کے بعد ٹرانزیکشن کر سکتے تھے آج کیا ہے ایمیڈیٹ خالی فون نمبر لے لئے گوگل پے پیسے بھیج دیئے تو بہت سہولت ہو گئی ٹیکنالوجی آنے سے بہت سارے کام آسان بخش سکون سے ہو رہے ہیں ٹیکنالوجی بہت فاسٹ کام کر رہی ہے اور موسم کی جانچ بھی ٹیکنالوجی سے ہو رہی ہے پہلے موسم کا تھا پکا نہیں بول سکتے تھے آج موسم کی جانچ ٹیکنالوجی سے دیکھ کر موسم میں کیا تبدیلی آ رہی ہے ہواؤں کا بڑھنا ہواٮٔیں کم ہونا یا پانی کے آثار موسلا دھار پانی ہونا یا پانی تھوڑی بہت بارش ہونا یہ چار روز آٹھ روز پہلے تین روز پہلے موسم کی جانکاری والے موسم کی جانکاری دیتے ہیں اس لئے ٹیکنالوجی آنے سے بہت سارے سہولتیں ہو گئے ہیں بہت سارے فائدے بھی ہے